जोंनि धोहोरोम बर' धोरोमाव थ' बाथौआनो बाथौआवबो गोबांनि दङ आरो गोबां गासिबो माहोनो अनेख अनेख धोरोमनि दं आरो नेमनि दङ जेरै बाथौआव हाय सोरहाबा फारौ हाथारनाय सोरनाबा बिबारल' होनाय सोरनाबा बोरमा दाननाय बेबायदि आरो अनेख रोखोमनि दङ बर' फोरनाव हाय धोरोमा जों जोंनि बांसिन मेन धोरोमानो जाहैबाय बाथौ बाथौखौ जों फुजियो खेराय होयो खेरायआथ' जोंनि बर'फोरनि जोबोद गिदिर धोरोम बेहाय दौवदिनि थायो दौवदिनि आरो बेहाय अजा थागोन रायख'गोन बिनि उनावहाय मोसागोन

जोंनि जोंनि जोंनि बर'फोराव हिन्दु हिन्दुआवनो गोग्लैयो गासिबो बाथौ जोंनि बर'फोरनि धरमआ आरो ना आरो बुध्दिसफ्राबो गोबां दं जोंनि आसामाव बुध्दस दं आरो मा होनो खृष्टान बर'फोराबो गोबांआनो खृष्टानआव दं आजिखालि बयबो गाबागाव गाबागाव गोसो गाबागाव गाबागाव धरम लायो खिन्थु मेनानो जाहैबाय बर'फोरनि धोरोमा बाथौआनो बाथौखौनो मानिनानै लानांगौ जायो आरो जों आरो खि जे बाथौल' थार बेबो नङा आरो बर'फ्रा सोरबा सोरबा मा होनो आवाथि सावयो हुम होयो बिदि आरो बांसिन

गिद दामानिथ' बांसिनानो जोंनि टाउनावहाय ब्रह्म ब्रह्मखौ बांसिन फालिनाय नुसै आजिखालि आर दाथ' गोबां गोबां धरम ओंखारबाय जेरै सोरजिगिरि नो आरो गोबां गोबां रोखोम गुबुन गुबुन रोखोमनि धरम ओंखारबाय आरो बर'फोरनिआव बेनो